खेल सक्रिय रहने गर्व महसूस करने एक खिलाड़ी के रूप में विकसित होने ओर दोस्त बनाने के बारे में है चाहे आप इसपे विद्यालय टीम में खेलें या साप्ताहिक आप गेम में मुद्दा मौज मस्ती करना है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप तनाव को संभलना सीख सकते हैं जो का एक स्वाभाविक हिस्सा है व्यायाम आपके शरीर में तनाव हारमोन के स्तर को कम करता है साथ ही एक शारीरिक गतिविधियाँ एंडोफ़िन के उत्पादन को उत्तेजित करती है ये प्राप्तिक मूड लिफ्टर है जो तनाव ओर अवसाद को दूर रखने में मदद कर सकते हैं मैदान मैदान पर कड़ी कसरत के बाद एंडोफ़िन आपको अधिक आराम और कड़ी कसरत के बाद एंडोफ़िन आपको अधिक आराम और आशावादी महसूस करा सकता है सक्रिय रहें डांस वजन उठाया पुश अप्स या सिटअप्स करें या कुछ मिनटों के लिए साकर बल के चारों और किक मारें